हाँ यहाँ पर अनेक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं जहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं हमारे यहाँ सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थापित है यह मंदिर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं हमेशा अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ आती रहती हूँ हर साल शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ बहुत ही धूमधाम से शिव बारात निकाली जाती है जो बहुत ही भव्य तरीके से होती है उज्जन का पुराणों और प्राचीन धर्म ग्रंथों में उज्जैनी के नाम से उल्लेख मिलता है मंगल ग्रह का जन्म स्थान मंगलेश्वर भी यहीं स्थिति है यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ का जो मंदिर है वो बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया है